फरायसालिमानि दिग्रि लानायाथ' गोबां दङ सिनाय गिदिर गिदिर दिग्रि लाबाय पिओइसदि खालामदों सोरबा दिनै गाबोन जोंनि गेजेराव सान्थ्र हायै लेखा फरा गोरों सुबुं दंसै बिनि गेजेराव हिन्जावसायानो जा हौवासायानो दं दिनै जोंनि भारताव गोबां लिथारिस लिथारेट जाबाय होन्नानै बुंनांगोन सोलोंथाइ मोनबाय बिनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां सोलोंथाइ मोन्नाय फरायसालिमानि दिग्रि थानाय सुबुंफोर दङ दा बिथांमोननि निजे थांनानै थानायनि थाखाइ आइथिङाव गसं थानाय बिथांमोना गावसिनि दिग्रिखौ लानानै गावसिनि जे ओह सोलोंथाइ हारोंथाइ रोंगौथि बि रोंगौथिखौ लानानै जौसेयाव बाजि जौखोन्दोया मोन्नो हादों खाबुफोरखौ नाथाइ माखासेया बेफोर खाबुफोरखौ नांगौ सिबां लानो हायाखै सोरबा मास्टार दिग्रि खालामनानैबो जे गावनि अफुजुग्थ साख्रि बाख्रिफोखौ मोन्नो हायाखै दिनै फरायसालिमानि दिग्रि लानायनि उनावबो जायफ्रा ओहों गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनो गोनां जादों पर ग्रेदनि खामानिखौ मावनो गोनां जादों बेफोरखौ नाइनो थाङोब्ला जोंजे गथ' गथाइफ्रा आथिखालनि आथालनि गथ'फ्रा जे ओं गोजौ सोलोंथाइ लानाइनि उनाव मोजां फिथाइ मोन्नो हादों बेखौ जों बुंजोबनो हाया बुंनो बेखौ जों गनाइथावथाव नङा मानो होनोब्ला दुखु नांथाव बाथ्रा बे जोंनि गेजेराव आनइमफ्लइद जे फ्रब्लेम सोमजिगासिनो दङ जोंनि भारत हादोदआव जेरै गथ'फोरनो बिसिनि जेरै जों बिसोरखौ खुवालिटि गोनां खालामनो थांबाय थादों नाथाइ बिसोरो बे खुवालिटिखौ ओह नांगौ बायदि बाहायनो जायगा मोनाखै हाजोबाखै आरो बिसोरनि जे गुन बे गुनखौ जोंनि भारत हादोदनि जि सरकारानो जा माबा मोनसे प्रसासनानो जा बेखौ बाहायजोबनो बिसोरखौ नांगौ खामानियाव जों बाहाय जोबनो हादों होन्नानै आं सानाखै जोबोद दुखु नांथाव दोनै गाबोन गोबां आनइमफ्लइद गथ' ओंखारबाय जायफ्रा फरायसालिमानि दिग्रि दङ नाथाइ फिसा फिसा खामानियाव बा खम्फानिफ्राव हाबनानै थानो गोनां जादों जायफोरनि खामानिया नांगौ बायदियै जोङो मोन्नो हायाखै बेखौनो आं सानो बिथांमोननि जे मावनो बिसोरनि जे हारोंथाइ बे हारोंथाइखौ मोजां खामानि मावजोबनो हायाखै दिनै साफा सानै गथ'फ्राल' माने खाफालाव दङ बिसोरो मोजां साख्रि बाख्रि मोन्नो हादों आरो गोबांखौनो गोबाङानो बेबायदि अपरसुनेटि मोन्नो हायाखै